کسی بھی خاندان میں مرد اور عورت کا بہت اہم رول ہوتا ہے مرد کے اپنے کام ہوتے ہیں اور عورتوں کی اپنے کام ہوتے ہیں مرد حضرات باہر جا کر کے کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں تو وہیں پر عورتیں اپنے گھر کا بچاؤ کرتی ہے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتی ہے ان کے لیے کھانا وغیرہ بناتی ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے انتظام میں لگی رہتی ہیں اور ان رولوں کی ارتقاء ایسے ہوئی ہے کہ آج کے ٹائم پر عورتیں بھی باہر جا جا کر کے کمانے لگی ہیں اپنی معاشی حالت کو صحیح کرنے کے لیے اس میں بہتری لانے کے لیے کیونکہ بےروزگاری ہمارے یہاں پر اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ایک آدمی کی کمائی پر سارا خاندان نربھر یا بھروسہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کو لے کر عورتیں بھی اب میدانوں میں نکل رہی ہیں اور باہر کے جو کام ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہیں